भारत में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ मैं बाइक से जाना चाहता हूं वो है जम्मू कश्मीर जी हाँ मैं जम्मू कश्मीर को बेहद ही पसंद करता हूँ मैं बाकी की जगह तो चले जा चुका हूँ परंतु एक जम्मू कश्मीर एक मात्र ऐसी जगह है जहाँ पर मैंने बाइकिंग नहीं की है तो मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ इसका सजेशन मेरे मित्र राहुल ने मुझे दिया था कि वो जम्मू कश्मीर जो है बहुत ही खूबसूरत है और भारत का एक स्वर्गीय दर्शन है इसलिए मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ और मेरे गांव से जम्मू कश्मीर की जो दूरी है लगभग एक हज़ार किलोमीटर है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि पहली बार में इतनी दूरी तय करने वाला हूँ तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है तो इसलिए मैं जम्मू कश्मीर जाना चाहता हूँ मेरा मित्र राहुल भी एक बार बाइकिंग करके आ चुका है इसलिए मैं भी वहाँ पर एक बार जाना चाहता हूँ